हेल' औ आब' हेल' खोनाबाय आब' हेल' खोनाबाय आब' ए दाथ' मागो जानोसैहाय बे मागोआव दमासिआव बे फिथा सावनायआव मा मा खालाय नांगौथाय आं बे फिथा हमनायाव रोङाहाय बे मायब्रानि सौरायखौदेन एवनो औ बेखौनो बे फिथाआव मा मा होनांगौ नोंहा ओमफ्राइ होनब्ला जि मोजां जायो ना आमफ्राइ नोंहा फिथासो फिथासो सौखागोन दा ए नोंहा फिथासो सौखागोन दा दमासिआव

आङो फिथाखौ फिथाखौ रोङा नालाय ओंखायनो सोंहरदों आब'नाव आमफ्राइ एनथाबबो जानो होनदों आमफ्राइ सौरायबो एवगोन आरो बे मायब्राखौ सोमनानै सौरायबो दाला दाना बारा जाला बायलाहाय गोदोसो जायोमोन थेवबो बे सौरायखौबो एवनोसै एनथाबबो देनोसै हाब मोजां होनब्लालाय आब' नोंहा जाहैनोसै दै माबाखौ दा सिबिंखौ दा आमफ्राइ औ गुर होफायो दा होनब्लालाय बेखौबो सावनांसिगोन माबाखौ सिबिंनि बे लारुखौ आमफ्राइ एन्थाबबो सावनोसै आमफ्राइ सौरायबो एवसै फिथाबो देनोसै नों जेरै खिन्था हरदों बिदि देनोसै फिथाखौ आं